ایک بار میں اور میرا دوست اپنی گاڑی سے دہلی سے میرٹھ کے لئے جا رہے تھے اور تقریباً رات کے گیارہ بج رہے ہونگے ہم جیسے ہی نکلے ہمیں دل دہلی سے نکلنے کے بعد کچھ دوری پر ایک جنگل میں دو ایک لڑکی اور ایک لڑکا کھڑے ہوئے ملے جن کو دیکھ کر ہمیں لگا کہ یہ مصیبت میں ہونگے ہم نے اپنی گاڑی کو روکا اور ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم پرابلم میں ہیں اور ہمیں آگے جانا ہے ہم نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کر چل دئے کچھ دوری پر چلنے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ میں بدتمیزی شروع کرنی کی شروع کر دی اور بولا کہ اگر تم اپنا سامان نہیں دو گے تو ہم تمہیں پولیس والوں سے پکڑوا دیں گے لیکن ہم کسی طریقے سے ان سے بچ کر انہیں گاڑی سے اتارا اور الحمد اللہ ہم بچ کے وہاں سے نکل آئے